शतरंज मुंहिंजी जाम पसंदीदा रांदि आहे हमेशा जी छाकाणि त हुन में न दिमाग़ु जाम मुंहिंजो हिकुदमि ताज़ो थी वेंदो आहे हीअं किथां राजा राणी ऐं जेके उठ कीअं पंहिजिंयूं छा चवंदा आहिनि कहिड़े तरीक़े सां उहे घूमंदा आहिनि केर अढाई घूमंदो आहे घोड़ो ऐं उहो टेडो घूमंदो आहे हिन सां मुंहिंजो दिमागु़ हिकुदमि ताज़ो तवानो थी वेंदो आहे ऐं जॾहिं बि मां फ़्री हूंदी आहियां त मां इहा ई रांदि खेॾंदी आहियां